دس دسمبر انّیس سو چن پنچانوے کو میری پیدائش ہوئی چار جولائی سن دو ہزار چار کو میرے بھائی کی پیدائش ہوئی ایک جنوری دو ہزار ایک کو محمد شاداب کی پیدائش ہوئی چار اگست سن دو ہزار اکیس کو میری بہن کی شادی ہوئی سات اگست دو ہزار تیئیس کو میری والدہ کی وفات ہوئی